हमरा सबके यहाँपर सरकार द्वारा स्वास्थ्यके आओर इलाजके बारेमे आयुष्मान भारत योजना कार्ड निकालल गेल हइ आओर हमरा सबके इएह हइ कि ओहि कार्डसँ एकदम लाभ अच्छा होइ छै आओर पाँच लाख तकके हमरा सबके ई कार्डसँ कहूँ भी जाकरके इलाज करा सकै छिए ई कार्ड आइ हमरा सबके गरीब सबके लेल हइ ई कार्ड आओर ई कार्डके बनाबै लागी कोनो ऑनलाइन जगहपर जा करिके जहाँपर ऑनलाइन होइ छै वहाँपर जाउ आओर ई कार्डके ऑनलाइन करबा करिके आओर अहाँ सबके दुइसँ चारि दिनमे ई कार्ड अहाँ सबके कहूँ मिल जाएत मिल जाएत अहाँ सबके आओर ई कार्डके अहाँसब जहाँ भी लेकर जाउ अहाँ सबके एकदम जइसे कि अहाँ सब छी मतलब कि लाचार छी अहाँसब अहाँ सबके इलाज कराबैले पैसा नहि हइ तऽ ई भारत सरकार जे अहाँ सबके बनेले हइ छिए भारत आयुष्मान योजना जे अहाँसब ईसब देखा सकै छिए एकदम अच्छासँ कहूँ भी जगहपर अहाँसब प्राइवेटो अस्पतालमे जेबै ने ई कार्ड लऽ करिके तऽ अहाँ सबके एकदम अच्छा सुविधा देत ई कार्डसँ आओर अहाँसब पाँच लाख तक अहाँसब फ्रीमे इलाज करा सकै छिए आओर ईसब मतलब शिशु कल्याणके लिए भी अच्छा हो जाएत शिशु कल्याण सब अहाँसब बच्चा उच्चा सबके देखा सकै छी बनाइ सकै छी अहाँसब ई आओर सबसँ अच्छा हेतै अहाँ सबके सुविधा एकदम बढ़िआँ मिलत एकदम अहाँ सबके भारत आयुष्मान योजनाके कार्डसँ अहाँसब एकदम गरीब छी अहाँ सबके इलाजमे ने मतलब दिक्कत होइए तऽ अहाँसब ईसब कार्ड बनबा लू अहाँ सबके एकदम बढ़िआँ होइत आओर ई गरीबके लेल बहुत अच्छा कार्ड हइ ईसब गरीबके उपयोगके लेल बनाओल गेल हइ जे गरीब आदमी सबके उपयोग हो जा सकै एकदम बढ़िआँसँ हो जाइ तऽ इएह हमरा सबके अथी हेबै